विंध्याचल दर्शन किए गए हैं विंध्याचल माई के हम दर्शन करें हम लोग मेरा बाबू था मेरी बहू थी मेरे नाती नतिनी थे सारे लोग थे वहाँ का मंदिर बहुत सुखद बहुत सुंदर है पूजा करने में बहुत अच्छा लगा भीड़ बहुत ज़्यादे है है यहीं पूजा करना बहुत अच्छा लगता है विंध्याचल माँ का मंदिर अष्टभुजी माँ का दर्शन करें और उसके बाद काली खोह गई वहाँ दर्शन किए बहुत अच्छा लगा वहाँ पर वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा है दर्शन करने की वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा है फिर उसके बाद मुंडेश्वरी गई मुंडेश्वरी ई में वहाँ भी बहुत अच्छा लगा दर्शन किए सब मेरा परिवार और वहाँ पर

माँ बहुत अच्छी है बहुत सारे लोग पूजा करते हैं फिर उसके बाद भण्डारी माई गए भण्डारी माई केहिन बहुत सारे जनता थे वहाँ पूजा करे पूजा करके वहाँ से वापस आए फिर उसके बाद विश्वनाथ जी गए विश्वनाथ जी दर्शन किए बहुत भीड़ अपरम्पार विश्वनाथ जी है विश्वनाथ जी का दर्शन करना बहुत कठिन है लेकिन उसके बाद भी हम लोग सारे परिवार दर्शन करके वहाँ से आए भगवान फिर उसके बाद हर्षू बाबा गए हर्षू बाबा तर दर्शन किए घूमे ये यहाँ हाथी नाला घूमें फिर कहाँ कहाँ घूमे बढ़ियाँ से दर्शन करके वहाँ से वापस आए विश्वनाथ जी के फिर उसके बाद अर्दला के शीतला माई तर गए अर्दला की शीतला माई का मंदिर बहुत अच्छा है वहाँ जाने पर वहाँ से आने का मन नहीं करता है कि वहाँ से घर जाएँ ये होता है कि यही पर माँ के पास रहें माँ का पूजा करें माँ के चरणों में रहें यहीं करें और यहीं रहें यहाँ से जाने का मन नहीं करता है अर्दला की शीतला माँ बहुत जागता है उस